میرے پاس بہت سارے ایسے محاورے ہیں جسے میں جانتی ہوں اور اسے روزمرہ کی زندگی میں استعمال بھی کرتی ہوں اور ان محاوروں کو ہم مطلب ٹیچرس کے سامنے بھی یوز کرتے ہیں اپنی پڑھائی کے معاملے میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ ایسے محاورے ہیں جیسے بہت سے محاوروں کے بارے میں جانتی ہوں جیسے کہ جیسے کہ کچھ یہ ہیں نو دو گیارہ ہونا آنکھ کا تارہ ہونا اپنے منہ میاں مٹھو بننا دشمن کے چھکے چھڑانا یہ یہ سارے ہیں اور کیا کہتے ہیں یہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں ان محاوروں کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے دوستوں دوستوں کے سامنے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اس سے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی سی بات اپنی اپنی بڑی سے بڑی بات ان محاوروں کے ذریعے کم الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے تو ان محاوروں کا یہی فائدہ ہوتا ہے